اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے جس پر ہمیں ناز اور فخر ہے اس کی تاریخ اور اس کے ماضی پر نظر ڈالیں تو اس کا آغاز ہی دوسری زبانوں سے مل کر ہوا ہے اردو خود سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اسے ہندی سنسکرت فارسی اور عربی زبانوں نے مل کر جنم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اردو زبان میں ہم کو مختلف زبانوں کے الفاظ جملے اور محاورے کثرت سے مل جاتے ہیں اسی طرح عربی زبان کے قواعد اردو میں پورے طور پر پائے جاتے ہیں اور فارسی زبان کی جو تہذیب ہے وہ اردو میں پوری طرح پائی جاتی ہے اور جہاں تک بات سنسکرت اور ہندی کی ہے تو یہ گھر کی بات تھی گھر کی تہذیب سے اردو متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتی ہے چنانچہ ہندی اور سنسکرت کی جو ثقافت ہمارے ہندوستان میں پورے طور پر پائی جاتی ہے وہ اردو زبان میں بہت اچھی طرح موجود ہے اسی لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اردو زبان اس پورے خطے کی دیگر ان تمام زبانوں کی تہذہب اور ثقافت کو اپنے اندر داخل کر چکی ہے جس کے سائے میں اردو زبان پلی اور بڑھی اور پروان چڑھ کر پوری دنیا پر چھا چکی ہے اور اب تو حال یہ ہے کہ اردو خود ایک تہذیب بن چکی ہے